मां पंहिंजे मनोरंजन जे लाइ कॾहिं टीवी ॾिसंदी आहियां पर मूंखे टीवी हेॾी पसंदि नाहे हुनखां वधीक पसंदि आहे जेको आहे मोबाइल मोबाइल में तव्हांखे अलॻि अलॻि क़िस्म जूं तकनीकियूं आहिनि जीअं त रोटी ठाहिणु जूं अलॻि अलॻि तकनीकियूं ईंदियूं अथव जो तव्हां रोटी अलॻि अलॻि तरह सां ठाहे करे पंहिंजे परिवार खे खाराए सघो ॿियो आहे वरी नृत्य नृत्य ईंदो अथव गीतु ईंदो अथव गाना ॿुधी करे पाण खे हेॾो वणंदो आहे मां तव्हांखे ॿुधाए नथी सघां तव्हांजो दिलि दिमाग़ु ख़ुशि थी वेंदो अथव हुनखां मथे बि हिकु ॻाल्हि अथव नृत्य जो अगरि तव्हांखे पसंदि हुजे जेको मूंखे जामु पसंदि आहे मां पंहिंजे पास टाइम लाइ उहो ई नृत्य कंदी आहियां जेको मोबाइलनि में ॾिसंदी आहियां मूंखे जेको गीतु वणंदो आहे हू गीतु हलाए करे हुनजे मथां मां नृत्य कंदी आहियां ऐं पंहिंजो मनोरंजन पाण ई कंदी आहियां तव्हांखे कंहिंजी बि ज़रूरत न आहे ऐं मां पंहिंजे मनोरंजन जे लाइ किताबु बि पढ़ंदी आहियां अलॻि अलॻि क़िस्म जा किताबु चाहे हिंदी में त वधीक किताबु अथव मुंहिंजा सिंधी जा जीअं सिंधियूं आखाणियूं एॾियूं मस्तु ईंदियूं अथव जंहिं में तव्हांखे हू द्रष्टांत बि था ॿुधाइनि की छा छा अचे थो दुनिया में छा अथव छा न अथव द्रष्टांत सां कटु एॾियूं सुठियूं आखाणियूं आहिनि